बाइक्स में त जाम ई बाइक्स आहिनि पर मूंखे वणंदी आहे हार्ले डेविड्सन टू सिलेंडर वारी बाइक जाम सुठी लॻंदी आहे उहा पर हिन वक़्तु मूंखे पंहिंजे पाण खे एक्टिवा करे आहे जेका जाम सुठी हलंदी आहे ऐं पंहिंजी फैमिली सां गॾु जाम सुठे कंफर्टेबली हलाए सघंदो आहियां पर ॾिठो वञे अगर लॉन्ग ड्राइव ते किथे वञिणो आहे त हुन खां इचर मोटर्स जी रॉयल एनफील्ड सभिनि खां बेस्ट आहे जेकी लॉन्ग ड्राइव में जाम कंफर्टेबल हूंदी आहे ऐं सुठे नमूने तव्हां कंफर्टेबल उहा ड्राइव करे सघो था